اتر پردیش کے اندر بنیادی ثقافتی اور سماجی بہت سارے اصول ہیں وہ مختلف خطوں اور برادریوں میں بدلتے رہتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ ارتقاء پذیر بھی ہوتے ہوئے ہیں جیسے کہ یہاں پر صنفی رول کا کام بہت تیزی سے بڑھا ہے اس پر بہت سارے لوگوں نے کام بھی کیا ہے اور اس رول کو ایک اونچا مقام دینے کے لیے بہت سارے لوگوں نے کوشش کی ہے اس اور اس کے علاوہ جو یہاں پر خاندانی ڈھانچہ تیار ہوتا ہے اس پر بھی بہت سارے لوگ زور دیا کرتے ہیں اور اسی طریقے سے یہاں پر سماجی اصول اور ثقافتی اقدار کا بھی بہت بڑا رول ہے ہو رہا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں ہمارا معاشرہ ان ساری چیزوں سے ترقی پذیر ہوتا رہا ہے اور اتر پردیش کے اندر ان ساری چیزوں پر بہت زیادہ دھیان دیا جاتا ہے تاکہ اتر پردیش کے اندر ترقی کا کام ہموار ہو سکے اور اسی طریقے سے یہاں کی ثقافتی اقدار برقرار رہ سکے اور اسی طریقے سے سماجی اصول جو ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے تاکہ یہاں کا سماجی اصول برقرار و اطمینان رہے